हां यो एच पी गॅस एजन्सी न्हू म्हजें नांव न्हू पवन नायक हांयें ट्वेंटी नायन्थ दोन तीस तारखेक गॅस बूक केल्लें म्हाजें नांवाचेर हय तेजे रॅफ्रन्स नंबर आसा णव एक दोन चार स तीन हय म्हज्या आधार कार्डाचे लास्ट नंबर आहा चार स तीन दोन हय हेजे मातशें खंय पावला तें पयता स्टेटस जाय आहलो म्हाका किदें जालां बूक जाला ओके ओके सो बूक जाला जाल्यार केन्ना येतलो तो हय हांव उपासनगर रावतां हय उपासनगर हावजींग बोर्डान

ह्या विकान थर्स्डे येतलो ओके थर्जडे येता गाडी बरें डिलीवरी करतले न्हू घरान सारके हय म्हाजो नंबर बरोवन घे नाजा आनी एकदां आसा काय ना जाल्यार पय हय बरें णव आठ दोन तीन सात चार आठ शुन्य चार शुन्य

जर तर हांव घरान ना जाल्यार जर म्हाका मात्सो एक कॉल करा कित्याक सांगूंक शकना तुमचो टायमींग कितें सांगूंक शकना न्हू म्हणून हय मातशें ड्रायवराक मात्शें कॉल करपा लाया जर हांव ना जाल्यार घरान हय कित्याक म्हाका गॅस सिलिंडर काबार जाला म्हाजो आनी अर्जंट आहा शिवर न्हू जातलें ओके